تو سنا خڑ ا استے ہیں مجھے پلنگ خریدنا وہی جو ہو جائے بڑا یا پیرا پ ہاں روم جو ہو جائے پانچ سو کٹھا تو کس طر رہ ہوگ

ہم کو جانے ہر ایک سویدھا چاہیے ہم کو ف لائن چاہیے اور پانی اور اس کے بعد اس میں پانس پڑنے والے مسجد بھی ہونا چاہیے بگل میں ہاں اور بازار بھی ان دوسرا کرریب ڈھائی لاکھ تو آپ بولے اس میں کچھ کم بھی ہو سکتا ہے

آپ آپ کاتا ہے آپ کااس زمین کہاں ہے

ا مارکیٹ ملکتا تو اور بڑھ ہوگا نا ا تو پانچ پانچ کٹا کتنا ر پڑ جائے گا پانچ کٹا پیمنٹ کا کتنا روپیہ پڑ جائےا

ٹھیک ہے ہم شام تک آتے ہیں جییک ہم شام تک آ کے

ٹھیک ہے شام آتی ہیں آپ

اورل